नमस्ते क्या आप स्वेगी से बात कर रहे हैं मैंने श्रीगंगा से खाना ऑर्डर किया था लेकिन आपका खाना टाइम से नहीं पहुँचा मुझे नौ बजे चाहिए था लेकिन आपने पहुँचाने में बहुत देरी कर दी अब मुझे मेरा समय जो था वो निकल चुका है अब में क्या करूँ इस खाने का और ऐसी क्या वजह आ गई कि आपने अपना टाइम पे खाना नहीं पहुँचाया अगर आगे से एसी कुछ हुई तो कि क्या होगा मतलब किस हिसाब से हम खाना पहुँचा सकेंगे कोशिश करिएगा कि आगे से ऐसी नी नौबत नहीं आए कि टाइम से खाना पहुँचाने में दिक़्क़त आए सब कोई आपको टाइम से बोल रहा है कि टाइम से खाना पहुँचाइए तो आप टाइम से पहुँचाना चाहिए ना आपको इतना क्या ज़रूरी काम आ गया आपको या फिर क्या बताना चाहिए अगर नहीं च टाइम से पहुँचा पा रहे हो तो खाने की वजह बताइए ऐसा क्या हुआ कि आपने समय से खाना नहीं पहुँचाया अब मेरे जिन्हें खाना खिलवाना था वो निकल चुके हैं अब मैं किस हिसाब से मैं क्या करूँ